हलो मैडम क्या ट्रैवल एजेंट से बात हो रही है क्या आपके पास में गाड़ी की सुविधा है अरे हमारे बच्चों की छुट्टी लग रही है इसलिए हम सोच रहे थे कि इनको पचमढ़ी घूमा के ला लें पंद्रह जनवरी को चाहिए मैडम हमारे को गाड़ी

हमारे को अच्छी वाली गाड़ी चाहिए जिसमें कोई दिक्कत न हो बच्चे परेशान न हो और हमारी गाड़ी में कम से कम दस लोग होना चाहिए इतनी बड़ी गाड़ी चाहिए हमारे को अच्छा तो इसका किराया कितना लगेगा अरे दस हज़ार तो बहुत ज्यादे हो रहा है पचमढ़ी के लिए तो किराया कम लेना चाहिए आपने नहीं तो पैसे ज्यादे हो रहे न अरे फिर हम सारे जगह ले कर जाएंगे आपको कोई मंदिर के लिए न न बोलना आप हाँ पूरे मंदिर घुमाना पड़ेगा आपको फिर हम दस हजार रुपये देंगे तो अच्छा अरे थोड़ा तो कम करो आप हाँ तो हज़ार दो हज़ार तो कम करो पर पैसे बहुत अधिक हो रहे और थोड़े पैसे तो आपने कम करना था हमारे लिए अच्छा अच्छा चलो हमको सब जगह अच्छे से घूमा देना और गाड़ी अच्छी चाहिए बाकी हमारे को डीजल पानी सब अच्छे रखना ठीक है ओके